ہمارے علاقے کا روایتی اور مشہور کھیل ہاکی ہے جسے گیارہ کھلاڑیاں جسے گیارہ کھلاڑیوں پر مشتمل دو مخالف ٹیموں کے درمیان میدان پر کھیلے جانے والے اس کھیل میں ہر کھلاڑی ہنٹنگ پوائنٹ پر مڑی ہوئی ہنٹنگ پوائنٹ پر مڑی ہوئی چھڑی کا استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں اور اسے مخالف ٹیم کے گول گولے میں چھوٹی سی اور ایک سخت گیند ہوتی ہے اسے مارتے ہیں اس چھوٹی سی گیند کو اس گولے میں پہنچاتے ہیں اس سے آئس ہاکی سے الگ کرنے کے لیے اسے الگ دکھانے کے لیے اس لیے اسے فیلڈ ہاکی بھی کہا جاتا ہے جو یہ ہمارے قصبے میں بہت کہ ہمارے علاقے میں بہت مشہور ہے یہ کھیل